हैल्लो तुसैं कल ओ ना कल इंडिपेंडेंस आस्तै बच्चें ई परतियै रिहर्सल करानी हां ते ठीक ऐ ते तुस डांस कराउड़यो आऊं स्किट कराउड़गी हां ते असैं इक बारी पैह्ले दा सखा दा उ'नें इक बारी और रिहर्सल करियै सनाना असैं परतियै सखाना इक बारी हां और तुस पूरे टैमे दे पुज्जियै तुस बी पूरे टैमे दे पुज्जी जायो कल नौ बजे पुज्जी जागे पूरे हां खरी ठीक ऐ फ्ही ते टैमे दे पूरे पुज्जी जायो ते घरा सवेल्ला निकली जायो थोह्ड़ी खरी ठीक ऐ फ्ही